हलो सर मैं जय सिंह बात कर रहा हूँ मैंने जो वस्तु का आदेश दिया है आपको मुझे उसके बदले में गलत वस्तु दी गई है जिसे मैं लेना नहीं चाहता या तो मुझे जो मैंने आदेश दिया है उसी वस्तु को दें नहीं तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दें धन्यवाद